ड्राइभारा मानो फन दैखाङाखै सों थासारि नोंथांनि केब ड्राइभारआ नोंथां आरो नोंथांनि न'खरखौ मोनसे दावबायथा थावनियाव लांनो थाखाय फुङाव थाब फैनांगौमोन नाथाइ फैयाखिसै नोंथाङा बेखौ फन खालामनो नाजादोंमोन नाथाइ बियो फन दैखाङाखै अजद दैखांनो थाखाय ट्रेबेल एजेनसिनाव फन हर आरो ड्राइभारखौ सों सौहानो हायाखै होन्ना खोन्था